अह हेलौ अह खुलुमबाय अह एह दानि दिनाव बिदि हमायसा सिटुयेनसनफोरा ससाइटिसफोराव बोरैहाय दानि सोलोंथाइफोरा गथ' गथाइनि थाखै एसे फोरमायनाय अह औ

अह इयेस उम

उम औ उम औ उम अह

अह इउनिटि उम अह अह उम जागोन दे दोनैनि थाखै बेहायनो दोन्थ'नोसै नामा नेक्स्टआव जों रायलायबावसै ना उम दे दे थेंकिउ